اگر کہیں اونچا جگہ پر چڑھنا ہو جیسے پہاڑ پیڑ تو پہاڑ پر چڑھنے کے لیے ہمارے پاس رسی ہونی چاہیے اور اس کا جوتا ووتا لوہے کا پھنسا پھنسا کر چڑھنے والا وہ ہونا چاہیے بیلٹ ہونا چاہیے سیفٹی کے لیے ہیلمٹ بھی ہونا چاہیے اور جو ایک تو لوہے کا جوتا ہوتا ہے جو پھنسا کر چڑھتے ہیں اور ایک وہ والا جوتا ہے جس سے بدن میں کچھ نقصان نہ ہو کٹے پھٹے نہ اس کے لیے اور گھٹنوں کا بھی ہوتا ہے سیفٹی کے لیے ہوتا ہے یہ سب کہ کچھ چوٹ ووٹ نہ آئے باڈی پہ شریر پہ اسی وجہ سے اور پہلے تو ہم نہیں چڑھ پاتے تھے چھوٹے تھے تو نہیں پہار پہ نا ہی کسی پیڑ پہ نا ہی کھمبے پہ دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں سمجھ آتا ہے اس چیز سے یہ یہ چیز ہونا چاہیے یہ یوز ہوتا ہے اس چیز میں تو ویسے ہی پھر یہ سے رسی ہوگا تو پیڑ پہ چڑھ جائیں گے پہاڑ پر چڑھ جائیں گے پھنسا کر اور اس کا لوہے کا جوتا ہوتا ہے بیلٹ ہوتا ہر ایک چیز ہوتا ہے جو کچھ چیز ہے اس کا نام میں نے بتا دیا یہ چیز ہونا ہی چاہیے جب ہی چڑھ پائیں گے ورنہ ایسے نہیں چڑھ پائیں گے پر چھوٹے بچے نہیں چڑھ پاتے کیونکہ ان کے پاس یہ نہیں ہوتا ہے انہیں سمجھ نہیں ہوتا اور ہم بھی چھوٹے ہوتے تو نہیں چڑھ پاتے تھے جب یہ سب چیز دیکھا دوسروں کو پھر ہم نے بھی لیا ہم بھی اب بڑے ہوئے چڑھ جاتے ہیں